घर बनबए लए कहै छियऽ तू घर बनबएमे इट बालु सिमेंट छड़ इसबके जरूरी पड़ै छै आ मन्दिर बनबए खातिर लए बढ़िऑं सनक दौड़गर जगह चाही आ बए उसमे ओकरामे खातिल पत्थल सिमेंट इसबके जरूरी पड़ै छै आ घरमे मिस्त्री उस्त्री सबके जरूरी पड़ै छै बनबएमे मन्दिरमे भी जरूरी पड़ै छै बनबएमे इसब बनै बनै छै ओकर बाद कहीँ मन्दिर बनबएमे बढ़िऑं सनक जगह चाही आ दौड़गर चाही पत्थल चाही मिस्त्री इसब तऽ ओकरामे चाही इसब घर मे कहियोभी घर बना सकै छियै तऽ छोटो जगहमे घर बना सकै छियै आ बैगी छै आ मन्दिर खातिल तऽ तनी आर चाही मन्दिर जगह चाही ओकरामे मन्दिर घर खातिर लए तऽ छोटो जगहमे चैलि जैतै लेकिन मन्दिर खातिर लए जगह नमहर चाही आ गुम्बज भी चाही इसब बनै छिकै घर आ मन्दिरमे एतेक फर्क छै भक छै आओर दऽ दै छी